बिजाबनि अनगा आङो गोबां लाइसि आरो खौरां बिलाइफोर फरायो मानो होनोब्ला गोबां लाइसिफोरा माखासे आफाद आरो जों दिहुन जानाय गोबां लाइसिफोर ओंखारो बे लाइसिफोरखौ फरायनानै बायदि मैया गोबां गुबुन गुबुन लिरगिरिफोरनि गियान बोसोन आयदाफोरखौ सोलोंनो हायो बिनि गेजेरजों गोबां थुलुंगाबो लानो हायो जाय थुलुंगाया जिउआव सोलायनाय लायोबो बिनि गेजेरजों खौरां बिलाइ होनोब्ला सामफ्रोमबो ओंखारनाय बड'लेण्ड रादाब जाय बड'लेण्ड रादाबा बर'फोरनि गेजेराव गोबां अनसाय जासिननाय बे खौरां बिलाइआव आङो सानफ्रोमबो फरायनाय जायो जाय जाथाय बिजाथाय खौरांनि गेजेरजों गियान आरजिनो हायो खौरां होनोब्ला खौरांनि गेजेरजों दाबसे जायगायाव जाजानाय जाथायफोर जाफोर जाथायखौ गुबुन दाबसे जायगायाव मिथिनो मोनै बैफोरबादि जाथायफोरखौ दिनै खौरांनि गेजेरजों मोननो हायो खौराङा सासे सुबुंनि जिउआव मिथियै बा बुजियै बा खोनाफेरै जायफोर बाथ्रा जाथायफोरखौ दिनै फोरमायथिनायनि रोखायै सुबुंफोरनो दिन्थिनो हायो खौरां बिलाइआ जोंनि ओनसोलाव जौगानाय आरो आसि दिन्थिना होनायाव गोबां बिहोमा लायो खौरां बिलाइ होनोब्ला जाय खौरांखौ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दैथायहरनायाव गोबां मदद होयो खौरांखौ जोङो बयनिबो जिउआव नांथारगौ खौरां बिलाइनि गेजेरजोंसो जोङो बुहुमाव थानाय सुबुंफोरजों बायदि मैया फोनांजाब मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिनो हायो